आङो गोबां जायगा बेरायबाय आरो जायगा बेरायनानै बेजों लोगोसे आङो प्रथमबार आङो आङो आंनि बर' रावनि अनगा आं गुबुन राव रोङामोन आङो बे समाव आङो गोबां खस्थ' मोनबोबाय खस्थ' मोननानै आङो गोबां खैफोदबो जाबोबाय गुबुन हारिनि राव रोङिनि थाखाय मा मावो मा बुङो आं बेखौ मिन्थियामोन गुबुननि हेफाजाब लायै लायै आं खामानिखौ मावबोनांदों आरो आङो गुबुननि राव रोङिनि थाखायनो आङो गोबां खैफोदाव गोग्लैनानै आङो माखासे जेंनायाव गोग्लैबोनांगौ जाबोदों आरो बे जेंनाजों आङो भुगिबोनांगौ जानानै फैदों बे जेंनाखौ आङो माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा माबा मोनसे मावनो नागिरबा माबा मोनसे मावनाय आरो माबा मोनसे खालामनो नागिरबा माबा मोनसे खालामनाय मोनफ्रोमबो राव रायलायनाय मोनफ्रोमबो बेलायावनो आंखौ गुबुन गुबुन मानसिया हेफाजाब होबोनाय बिदिनो गुबुन